आतांचे दुनया शिक्षण खूब गरजेचें किद्याक किदेंय करपाक गेले जाल्या शिक्षण जाय किदें जावपाक जाय जाल्या शिक्षण खूब गरजेचें आनी आतां कॉलेजीन भुरग्यांक लागून कोर्स हाडला आनी ते भूर कोसाक लागून भुरग्यांक खूब फायदो आता जे ते कोर्सान काहानी लेखन कोर्स मागीर कॉम्पिटरा कॉम्पिटर टायपींग कोर्स घुमट वाजोवपाचे गीत म्हणपाचे हे सगले कोर्स भुरग्यांक कॉलेजीसून आडला आनी हे कोर्साक लागू भुरगीं खुबूच शिकता आनी तिंकां खूब ग्यान मेळटा